سنٹرل دہلی ضلع میں نقل و حمل کے لیے ہیں اندرا گاندھی انٹر نیشنل ایرپورٹ اس کی مدد سے آپ ملک سے یا دوسری ریاست میں بہ آسانی کم وقت میں جا سکتے ہیں دوسرا ریلوے ہے جو اس سے تھوڑا سستا ہے تیسرا سڑکیں ہیں جس سے ریپیڈو کیب کر کے اولا اوبر یہ سب کر کے آپ جا سکتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ ڈی ٹی سی بسز بھی ہیں جو ایک ریاست کو دوسری ریاست سے جوڑتی ہیں سڑک کے ذریعے ایک عام آدمی کے لیے یہ اختیارات کافی مہنگے پڑ سکتے ہیں جیسے اندر اگاندھی ایئرپورٹ ہوائی جہاز کا ہوائی سفر کافی مہنگا ہے اس سے سستا ریلوے کا ہے پھر اس سے سستا ریپیڈو کا ہے اور سب سے سستا سرکاری دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں کا ہے بہرحال ایک غریب آدمی جسے جلدی جانا ہے تو وہ ہوائی کا استعمال نہیں کر سکتا اس کے پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ ہوائی سے نہیں جا سکتا لہٰذا مجبوراً اسے بس یا ٹرین سے ریلوے سے جانا پڑے گا